हैल्लो हां जी हां जी सुखी र'वो बस ठीक तुस सनाओ अच्छा अच्छा कदूं ऐ जनमदिन ठीक ऐ ठीक ऐ हां हवन शवन कराना चाहिदा सगुआं बच्चे दे जनम दिनै ग्रैह शु दूर होंदे हां जी हां जी मैं पर्ची देई ओड़गी तुसें गी लिखियै हां हां तुस मंगोआई लैएओ हां जी हां जी फ्रूट फराट मंगोआने पोना तुसें हां हां जी हां जी हां आई जाग्गे सोलां तरीक बोल्लेआ निं तुसें हां जी हां जी ठीक ऐ ठीक ऐ आई जाग्गी एह् पूर्णमाशी वैसे आई गेई बस हून थोह्ड़े दिनें बाद सतारां ठारां गी ठारां तरीक हां तुस दिक्खो हां थोआढ़ी मर्जी ऐ हां फिर ओह् पत्तरी दिक्खियै पता चली सकदा भला कोई ऐ ठीक ऐ जां नेईं ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ